कानूनी मुद्दा से कानूनी विवाद जमीन सम्बन्धित विवादके कारण हमसब वकील से सहायता लै छी लै छी या नहि तऽ पुलिस कर्मी सऽ सहायता माँगै छी तकर बाद कानूनमे जाइ छी तऽ ओतऽके वकील सऽ सहायता माँगै छी हमरा सबके लेल बाल बाद विवाद के लेल हमसब दूर रहै लए चाहै छी जे पारिवारिक मामला उल्झन कोनो नहि हुए हमरा सभके हमसब खुश रहे रहै लए चाहै छी जेना पुलिस भेल अहाँके वकील भेल या थाना परिवारिक भेल या समाजमे आबि कऽ मुखिया भेल सरपञ्च भेल एहि सबके सहायता हमसब माँगै छी तकर बाद हमसब आगू बढ़ै छी लेकिन हमसब जल्दी आगू नहि जाए सकैत छी एहि दुआरे कानून करवाही करना गुनाह छियै ओकरा लेल आदमी बर्बाद भऽ जाइए तऽ जेना तेना हमरा सब अपन समाजमे निपटि जाइ छी जे जे केओ नीक बेजाय के लेल आबैया बाजैया हमसब ओहि गपके ध्यान नहि दै छी अगर जँ बेसी केओ कोनो बात हमरा सबके कहैया तऽ हमसब समाज सऽ सहयता माँगै छी मुखिया भेल सरपञ्च भेल तकर बाद थाना परिवारिक भेल या ओ कानूनमे गेलहुॅं तऽ वकील भेल एकरे सबके सहयता हमसब लए कऽ जीबै छी अहाँ सब हमरा सबके लेल सरकारके जतै तक सुविधा बुझेतनि ततेक तक सहयता ओ करथि करैके छनि तऽ क्षमता तऽ करै आर बिशेष बात कतेक बाजब हमसब गरीब लोक छी हमसब ककरो सँ नहि उलझै लऽ चाहै छी जे केओ अगर हमरा सबके लेल कोनो नीक बेजाय सोचैया गलत बात छी हमरा सबके के घर परिवारमे लड़ाइ झगड़ा नहि नीक लागैया हमसब ब्राह्मण जातिके छी हमरा सब चाहै छी ब्राह्मण तऽ बुद्धजीवी होइया ओ अपन गुजर खुद अपना सऽ समय बीतै लय समय बीतै लय एहि लेल हमसब अहाँ सऽ अनरोध करै छी जे हमरा सबके ऊपर कोनो तरहके आ दबाब नहि हुए आर हम की बता सकब एहि लेल अहाँ सबके जँ हमरा सँ पुछै छी तऽ हमसब चाहै छी जे खूब बढ़िऑं से खुशहाल जिन्दगी अपन जीवन गुजर बसर करी अपन पर परिवार बाल बच्चा सबके साथ नीक सँ रही विशेष बात आब कतेक बाजब कोना बाजब की कहब सब बात जैन अहाँ सबके बता देलहुॅं एहि पर अहाँ सबके जे निदान होयत से करब निदान करब हम आब बहुत बात बाजि चुकलहुॅं समाजमे जियै छी समाजमे रहब समाजक लोक काम देत थना फौदारी कोर्ट कचहरी के लैये लोक लेकिन फेर समाजमे आबिके मिल जुलि जाइये कानून कानून जगह पर रहै छै पुलिस पुलिस जगह पर छै सरपञ्च सरपञ्च जगह पर यै मुखिया मुखिया जगह पऽ यै एहि लेल हमरा सब चाहै छी खुशहाल जिन्दगी अपन घरमे जीबी ककरो सऽ विवाद नहि करी नीकसँ अपन रहै छी हमरा सबके लेल जमीन जगहके कोनो मेटरमे हमसब नहि पड़ै लए चाहै छी एहि लेल अहाँ सब हम सऽ जँ ओहेन तरहके दिक्कत होयत तऽ पहिने सरपंच छथिन मुखिया छथिन तकर बाद ऊपर कानूनमे कोर्ट थाना छथिन कोर्ट छथिन वकील सऽ सहायता लेब आर की बाजब सरकार के जतै तकके क्षमता हेतै ओतै तक करथिन हम सब